दिक्खो इयां ते में बड़ियां सारियां न्यूज़ खबरां पढ़नी होन्नी ऐं बड़ियां सारियां खबरां पढ़नी होन्नी ऐ सारियां अखबारां पढ़नी होन्नी पर सारें शा जैदा मिगी शैल लगदा ऐ पंजाब केसरी क्योंकि ओह्दे बिच्च बड़ी सारी खबरां दस्सी दियां होंदियां साढ़े आ जाड़े साढ़े आले दोआले केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा केह्ड़े बार्ड नंबर च केह् होई गेआ एह् सानूं अखबार च पता लग्गी जंदा ऐ कि साढ़े अग्गें पिच्छें केह् होआ करदा ऐ फिर आई जन्ने असीं टैलिविज़न उप्पर टैलिविज़न टैलिविज़न च बड़े सारे चैनल न जेह्ड़े कि सानूं न्यूज़ दसदे न अख खबरां सनांदे न पर जादातर में दिक्खनी होन्नी आं आज तक आज तक च बड़ा कुछ दसदे न खबरां च अज्जकल जेह्ड़ा असीं फोन च दिक्खने होन्ने अज्जकल ओह् रकार्डिंग करियै सानूं फो टी वी च बी दसदे न कि इत्थें एह् होई गेआ ते अगर कुसै दी मौत होई जा ते ओह् टी वी च दसदे न रकार्डिंग कराइयै कि ओह् एह्दी कि'यां मौत होई ता कि असें कुसै गी बलेम नी करी सकिए देश बदेश दियां खबरां दसदे कि यूक्रेन दा ओह्दे बिच्च इरान च किन्नी किन्ना युद्ध होएआ लड़ाई होई ऐ साल डेढ साल लग्गी पेआ होन लेकिन जेह्ड़ा ऐ लड़ाई ऐ ओह् खतम होने दा नांऽ नी लै दी ऐ ओह् बधा दी बधा दी ऐ फिरी फिरी अस आई जन्ने आं अपने सोशल मीडिया उप्पर सोशल मीडिया बिच्च बी बड़ा कुछ दिक्खने असीं जियां कि फेसबुक होई फेसबुक पर बी सानूं बड़ी सारियां खबरां दा पता लगदा ऐ कि इन्ने हमले होई गे न साढ़े इद्धर कठुऐ बी हीरानगर फिर इद्धर होई गेआ केह् नांऽ उं'दा जम्मू आह्ली साइड होई गेआ फिर एह् पंज इद्धर लखनपुर आह्ली साइड होई गेआ किन्ने सारे जुआन मारी ओड़े इ'नें ते कन्नै साढ़ै इत्थै बी कुछ प्रब्लमां बड़ी होई गेदियां न साढ़ै इत्थें रोड़ बी टुट्टे दे न लोग जेह्ड़े न ओह् केह् करदे कि अपने खेतर पटाई पटाइयै सिक्स लाइन जेह्ड़ी शुरू होई दी ऐ टिप्परां बड़ियां चलदियां न सड़कै बिच्च सानूं खतरा बड़ा होई गेदा ऐ क्योंकि ओह् चलदे न ओह् चलदे दिक्खी सुनियै हैनी चलदे हैन ओह् इक्को बारी चलाई दिंदे न चलाई दिंदे न दिखदे हैनी हैन कि कुछ होग कुछ नेईं होग ते जेह्ड़ा घट्टा बड़ा चलदा ऐ साढ़े सड़क बिच्च रोज सवेरे पानी होंदा हा रोज़ सानूं लंघने गी मुश्कल होई जंदी सवेरे बच्चे चढ़ान जन्ने ते चिक्कड़ ई चिक्कड़ होंदा कीते दा उ'नें बड़े ध्यान कन्नै सानूं गी सड़क पार करना पौंदी ऐ ते सानूं बड़ा दिक्खियै जाना पौंदा ऐ